میں نے سنڈے مارکیٹ سے ایک کولر خریدا تھا وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہے ابھی تک بہت اچھا چلتا ہے میرے پاس کولنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے اور لائٹ بل بھی بہت کم لیتا ہے بہت اچھا پروڈکٹ ہے اور میں آگے سے بھی وہی خریدوں گا بہت اچھا نکلا ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کا ہے اور سنڈے مارکیٹ سے خریدا تھا اور لائٹ وغیرہ بھی بہت کم لیتا ہے کولنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے ابھی تک اس کی موٹر وغیرہ بھی ایسی چل رہی ہے زنگ وغیرہ بھی نہیں آیا ہے اس میں ابھی اور بہت اچھا چلتا ہے ابھی تک فی الحال ابھی تو کچھ کمی نہیں آئی آگے سے بھی میں وہیں سے ہی خریدوں گا اور پلاسٹک کی اس کی پنکھڑیاں ہیں ابھی تک وہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے کوئی اس میں ایشو نہیں آیا ہے نہ تو وہ ابھی تک ٹوٹی وغیرہ ہے اور ایسے ہی چل رہی ہیں اور موٹر بھی ابھی تک ایسی ہی چل رہی ہے زنگ وغیرہ بھی نہیں آیا ہے اس پر کوئی ایشو آیا ہی نہیں ہے ابھی تک بہت اچھی چل رہی ہے آگے سے بھی میں وہیں سے ہی خریدوں گا میں